असांजे राजस्थान में मुख्य परम्पराऊं जेके सिंधियुनि जी आहिनि लाॾा आहिनि झूलेलाल साहिब जा गीत आहिनि ऐं बहिराणा आहिनि झूलेलाल जा चालीहा आहिनि ऐं रीति रिवाज लाइ असां शादीअ खां हिकु ॾींहुं पहिरीं बैचलर पार्टी रखंदा आहियूं तंहिंमहिल ई सारा झूलेलाल जा गाना वॼंदा आहिनि नचंदा आहिनि ॻाईंदा आहिनि खाईंदा पीअंदा आहिनि ऐं म्यूज़िक ते सॼी राति डांस कंदा आहिनि ऐं गणपति जा गीत ॻाईंदा आहिनि इन सभु सां असांजे घर जा जेके बि कार्ज आहिनि उहे भॻवान जी महिरबानी सां सभु सभु सुठे सां थींदा आहिनि इन करे असां पहिले झूलेलाल जा चालीहा कंदा आहियूं झूलेलाल जा गीत ॻाईंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं ऐं म्यूज़िक त सॼी राति गणपति जा गीत सिंधी लाॾा ॻाए नचंदा फिरंदा आहियूं